इसकुलमे हमरा के विषय हमर विषय छी गणित गणित मे हमरा नीक लागै छै रुचि लागै छै कियाकि गणित हम बचपने सॅं अध्यनन के बारे मे सोचै छियै आओर गणित सॅं हम बहुत सीख़ै छियै आओर गणित हमर प्रिय विषय छियै गणित सॅं हम बहुत अध्ययन करै छियै आओर अध्ययन सॅं हम आगे बढ़य के कोशिश करै छियै गणित हमर प्रिय विषय छियै गणित सॅं हम ज्ञान बहुत अर्जित करै छियै आओर गणित सॅं हम आगे के बारे मे सोचै छियै हमर दोसर विषय छी अथी मैथिली मैथिली सॅं हमसब बहुत आगे के बारे मे सोचै छियै मैथिली सॅं हमसब पढ़य के कोशिश करै छियै आओर दोसरो के समझाबै छी जे मैथिली पढ़बाक चाही मैथिली सॅं बहुत चीज के ज्ञान अर्जित होय छै आ मैथिली सॅं हमरा सबके बहुत से अध्ययन प्राप्त होइ छै आ मैथिली सॅं संस्कार आओर संस्कारके बारेमे भी पता चलै छै